जिद्धर में रौह्न्नी होन्नी आं उद्धर कोई जिम्म बगैरा हैन्नी ऐ होर जेह्ड़ा ट्रेडमिल ऐ ओह् होंदा जिम्म च ते अस इ'यां दौड़ लान जन्ने होन्ने सड़क उप्पर साढ़ी नमीं सड़क बनी दी ऐ होर बर्क आऊट ते इक्को लेआ होंदा अगर तुस सड़क उप्पर दौड़ लान जाओ जैदा हवा मिलदी ताजी हवा होर ग्रांऽ दा बी पता चलदा ऐ होर जिम्म च ट्रैडमील उप्पर बर्क आउट करने कन्नै उद्धर इक्को जगह खड़ोइयै चलना ओह्दा कोई फैदा इन्ना ओह् निं ऐ जिन्ना दौड़ सड़क उप्पर दौड़ लाने कन्नै साह् दा बी थोह्ड़ा प्राबल्म ठीक होंदी ऐ ते रोड़ उप्पर दौड़ लाने कन्नै हवा ताज़ी हवा बी मिलदी सवेरे होर जिम्म च अन्दर गै ट्रैडमील उप्पर गै बर्क आऊट करना होंदा ऐ ते इस बास्तै हरियाली मिलदी ऐ रोड़ जमीन उप्पर दौड़ लानी होए ते काफी लोग बी जंदे ऐ सवेरै उं'दे कन्नै मिलना जुलना होंदा ऐ थोह्ड़ा